जय झूलेलाल हा हा ठीकु आहे तव्हांजो आई डी काड गुम थी वियो आहे त तव्हां थी वेंदो मिली वेंदुव ॿियों नओं हुन लाइ खणी अचिणा पईंदुव पना नवां वारा हिकु त नं नंढिड़ो वारो फ़ोटू कढाई तव्हांजो फ़ोटू नंढिड़ो ॿियो तव्हांजी हूअ क्लास में ॿारहें दर्जे यारहें दर्जे जी माकशीट अंक तारीख़ खां ॿियों तव्हांजो पहचान पत्र या इस्कूल जो या ॿियों कुझु ठहियल हुजेव त खणी अचिजो हुनजो फ़ोटो पनो कुझु हा हा ॾहें दर्जे जी बि खणी अचिजो अंक तालिका पोइ हुनखे ॾिसी करे वरी पोइ ठाहिराईंदासिसि ठहण में टाइम लॻंदुव हिकु ॿ ॾींहं त खणी अचिजो वरी पोइ कढायुसि था गुम कीअं थियुव हिकु दफ़ो तॾहिं बि कोशिश कयो घर थोरो ॻोल्हण जी कोशिश करियो ॻोल्हियो पर मिलणु उहा त हाणे ज़रूरी आहे मास्तराणी त सही आहे पंहिंजी जॻह ते तव्हां ध्यानु ॾियो त हाणे ॻोल्हियो

कोई कोई वांदो न आहे अगरि मिली वियो त ठीकु आहे न मिलियो त ठाहिरायुसि था वरी वापसि त खणी अचिजो हा ॾहें दर्जे जी बि खणी अचिजो अंक तालिका ॿियो हिकु फ़ोटू नंढो हुन में थी वेंदो करायुसि था ठाहिरायुसि था वापसि न उहो कढाइणो पवंदो हाणे गुम करियो अथव त थोरो गुम करण खां पोइ कोशिश त रखिणी पवंदी न पंहिंजा फ़ोटू में त घरु ॻोल्हियो घरु घरु ॻोल्हियो हुनखे फ़ोटू कढायो फ़ोटू कढाए करे खणी ईंदुव ॿ टे ॾींहं में थी वेंदुव कोई वांदो नाहे फ़ोटू कढाए करे कराए ॾिजो ठाहिराए ॾींदोमांव टेंशन न करिजो ठीकु आहे न

उते वञी करे मूंखे ॻाल्हाराए जो मां हिकु ॾींहं में तव्हांखे कराए ॾींदोमांव कोई वांदो न आहे ठीकु आहे न र हलो रखां रखांव थो फ़ोन जय जय ठीकु ठीकु